बा डिसेम्बर नैरोजा थाम जिब्रै एप्रिल नैरोजा जिद' जिगु मे नैरोजा से थामजि जुलाइ नैरोजा नैजिनै बा जुन नैरोजा द'